حالاںکہ علی گڑھ ایک چھوٹا سا ضلع ہے مگر یہاں پہ جو تعلیم اور سیکھنے کے لیے ذریعات ہیں وہ اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو یہاں پہ کافی سارے کوچنگ ہیں جو بچوں کو تعلیم کے لیے داخلہ کے لیے اور ہماری تیاریوں کے اِک امتحان کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں اور مجھے میرا ماننا ہے کہ علی گڑھ میں جو کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کافی حد تک مشہور ہیں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علی گڑھ میں جو کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ الگ الگ فیلڈ کے لیے الگ الگ فیلڈ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے الگ الگ کوچنگیں کھول رکھے ہیں جو کہ ہمارے تیاری داخلہ اور کافی ساری چیزوں میں مدد کرتے ہیں ہم اگر کچھ نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ ہیں جیسے کہ کامرس ڈپارٹمنٹ کے لیے علی گڑھ کوچنگ سینٹر یاسر علی کلاسز کافی مشہور ہیں نیٹ کے لیے آپ کو آرگنن کلاسز برکس کلاسز بھی کافی مشہور ہیں یہاں کے سرکاری اسکول بھی آپ کو بہت ہی اچھے حالات میں ملیں گے سرکاری اسکول کا تعلیم بھی بہت ہی اچھی حالات میں ہے